औ आङो खारनाय ट्रेडमिलाव खारनानै नायबाय जेरै जोङो सासे मानसिया खारनायनि जेबो आदोद गैया बा खारनो हाया खारनो बायो बैफोरबायदि सुबुङा ट्रेडमिलाव जेरै जिमाव थांनानै ट्रेडमिलाव लासै लासै लासै लासै खारनानै माने लं टाइम खारनो हायो नों मानसिगोजा जेरै रडआव खारगोन बा फिल्डआव खारगोन नों सासे खारफेरि मानसिया जोबोद खस्थ'मोनगोन बा खारनो बागोन बा थाबनो मेंगोन मानो होनोब्ला नोङो लामायाव रडआव खारनाय लोगो लोगो नोंनि आथिङा नोंनि देहाखौ थिखांजोबनानै खारनो गोनां जायो अब्लानिया मा जोङो खस्थ' मोनो जेरै जोङो जिम हलाव थांनानै जों ट्रेडमिलाव खारहैयोब्ला ट्रेडमिलाव जोङो जेरै खारहैयोब्ला जोङो मा जायो सासे खारफेरि मानसियाबो माने बेवहाय नोङो खारबाय थानो हागोन मानो होनोब्ला बे ट्रेडमिला बे नोंनि आथिंखौ बोलांबाय थानाय बायदि जायो बेवहाय बांद्राय खस्थ' मोना नों जेसेबांनो लं माने गोबाव टाइम माने बेवहाय नोङो फिल्डआव बा रड रानिं खारै मानसियाबो बे ट्रेडमिलाव थांनानै नोङो माने लं माने गोबाव सम खारनानै नोङो नोंनि देहाखो फिट खालामनो हागोन जेरै जों खारफेखााय थानाय मानसि बा जों खारबाय थानाय मानसि जेरै जोङो ट्रेडमिलाव खारोब्ला जोङो स्ल' खारोब्ला जोङो अवान आवार्स खारब्लाबो जोङो जेबो खस्थ' बायदि मोना नाथाय जोङो अवान आवार्सखौ जोङो रडआव बा फिल्डआव जोङो स्ल' खारब्लाबो जोङो मा मेङो बा

खस्थ' मोनो जोङो मानसिया माने खारबाय थाग्रा मानसियाबो जोङो ट्रेडमिलाव खारालासिनो जोङो रड आरो फिल्डआव खारोब्ला खस्थ' मोनो बा बांसिन गोलोमो ना ट्रेडमिलाव थांनानै जोङो खारहैयोब्ला जोङो बांद्राय खस्थ' मोना बिनिखायनो जोङो ट्रेडमिलाव खारफेरि मानसिया ट्रेडमिलाव खारनानै प्रेक्टिस खालामजायो बेयो देहानि थाखाय जोबोर मोजां जोङो जेसेबांनो हायो एसेबांनो जोङो मा ट्रेडमिलावनो जा बा स्प्रिन्ट स्प्रिन्ट खार नोङो ट्रेडमिलावबो जोङो स्प्रिन्ट खारनो हायो स्पिड खारनो हायो जेबो प्रब्लेम जाया नोंनि देहानि थाखाय ट्रेडमिलाव खार नोङो बा फिल्डआव खार बा नोङो रडआव खार नोङो जेरैखि जाया नोङो जेरैखि जाया नोङो खार नोङो खारनानै नोङो मोजां मोनगोन बा नोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां जागोन खारनाया जोंनि देहाखौ ओरैबायदि स्ट्रं लाखियो खारनाया जोंनि देहानि थाखाय ओरैबायदि मास्ट बि जोंनि देहानि थाखाय ओरैबायदि मोजां खारनाया जोङो खारोब्ला जोंनि देहाया स्ट्रं जालाङो आथिंनिफ्राय लानानै जोंनि देहाया आथिंनिफ्राय लानानै जोङो लासै लासै लासै लासै खारबाय थानानै जोंनि आथिंखौ जोङो स्ट्रं खालामनो हायो जोङो देहाखौ स्ट्रं खालामनो हायो जोंनि कलेस्ट्रल जोंनियाव जेरै मेजेम जाजोबो मानसिनियाव जोङो जायै लोङै उन्दुबाय थागोन बा जोङो जायै लोङै अफिसाव जिरायबाय थागोन जोंनियाव मा कलेस्ट्रल जाजोबो मेजेम जाजोबो जोंनियाव उदैयाव बा देहायाव जेरावबो जोंनियाव मेजेम जाजोबो अब्लानिया जोङो ट्रेडमिलाव खारोब्ला बा ट्रेडमिलाव नोङो खाराब्लाबो जोङो लामायाव रडआव जोङो खारोब्ला जोङो सानफ्रोमबो पार डे जोङो टुइन्टि मिनिट टुइन्टि फाइफ मिनिट थार्टि मिनिटब्लाबो जोङो रड रानिं लासै लासै लासै लासै जों खारबाय थायोब्ला जोंनि मा देहायाव जा कलेस्ट्रल जानाय जा मेजेम जानाय बेखौ जोङो मा फोरानजोबनो हायो बेनिफ्राय जोङो जेसेबांनो खारो एसेबांनो जोंनि आथिङाव बा केलसियाम जेरै हाराफोराव माबाफोराव जोङो माने खारनानै जोङो माने केलसियामफोरखौ जोङो मा गावनि देहायाव माने जोङो स्ट्रं खालामनो हायो जोंनिया आथिंनिफ्राय लानानै जोंनि देहा गासैखौबो जोङो खारनानै जोङो स्ट्रं खालामजोबनो हायो जोङो जेसेबांनो खारनो प्रेक्टिस खालामगोन ट्रेडमिलावनो जा जों रडआवनो जा एसेबांनि जोंनि देहाया गोख्रों जागोन जों खामानि मावनाया आलादा खामानि मावनायनि अनगायै जोङो खामानि मावनाया आलादा जायो जेरै जों खारबाय थायोब्ला खारबाय थायोब्ला जोंनिया मा जायो खारफेरि मानसिया उदै सायो बा बिखा सायो बेफोरबायदि जायो जेरै जोङो लासै लासै लासै लासै खारबाय थायोब्ला मा जोंनिया मा हां लानाय बा हां लानायाव जोंहा जेबो प्रब्लेम जाया जोंनि देहायाव बा जोंनि उदैयाव बा बेफोराव जोंहा मा एसेबांनो जों खारनो हायो ट्रेडमिलावनो जा बा रडआवनो जा जोंनि देहायाव बेयो जोबोर माने जोंनि देहाखौ स्ट्रं लाखिनायाव जोबोर मोजाङै खामानि होयो जोङो खारनायाव माने बेफोरबायदि एक्सारसाइसखौ जों माब्लाबाबो बानाङा जोंनि जिउनि थाखाय जोंनि लाइफनि थाखाय ओ खारनाय एक्सारसाइस नों बायदिसिना गुबुन एक्सारसाइसखौ खालामनो हायाब्लाबो जेसेबां हायो एसेबांनो खारनाय मर्निं टाइमाव नोंनि अफिस टाइमनि आगोलावनो नों फुङाव थाब सिखारनानै नों खारोब्ला आरो जों मोनानि समाव जोङो बा दसे सम बरननानै गावनि थाखाय जोंनि गावनि देहानि थाखाय जोंनि गावनि देहाखौ स्ट्रं लाखिनो थाखाय जोङो खारनो हायोब्ला बे जाबाय देहानि जोंनि गावबा गावनि देहानि थाखाय हा जोबोर मोजां आरो जोंनि देहाखौ स्ट्रं लाखियो आङो दिनैनि दिनाव खारनायनिख्रुइ साबसिन एक्सारसाइस जेरै खारनायजों लोगोसे जिम गावबा गावनि देहाखो ओरैबायदि मोजां स्ट्रं लाखिनो थाखाय बेस्ट आरो ना आंनाव दिनै गोबां एक्सपिरियेन्स दङ खारनायनि बागै खारनानै जों जोबोर मोजां मोनो आरो जों जोंनि देहाखौबो जों स्ट्रं लाखिनो हायो जोङो कलेस्ट्रल आरो हाइ प्रेसार जेरै बिपि जोङो खारबाय थायोब्ला जोङो जोंनि देहाखौ जोंनि नांगौ मथे जोङो जोंनि गोलोथखौ लाखिनो हायोब्ला जोंनि देहायाव जेबो बेराम आजार जानायनि सान्स थाया जेरै जोंनियाव बांद्राय कलेस्ट्रल जायोब्ला जोंनियाव बिपि जायो ब्लाड प्रेसार जायो अब्लानिया मा जायो जोङो स्ट्रक जानानै पेरेलाइसिस जानानै जों बायदिसिना गोलैनानै जोङो स्पट डेडबो जानो हागौ बिपि जायोब्ला नाथाय सानफ्रोमबो नोङो नोंनि देहाखौ जोथोन लाखिनानै सानफ्रोमबो नों खारबाय थागोन ट्रेडमिल बा बायदिसिनायाव अब्लानिया नोंनि देहायाव माब्लाबाबो ब्लाड प्रेसार जानाय नङा आरो ब्लाड प्रेसारा मा गोजौआव दावखोनाय नङा अब्लानिया मा जागोन नों सानफ्रोमबो खारबाय थानो हायोब्ला नों एक्सारसाइसखौ लाखिबाय थानो हायोब्ला नोंनि देहाया जोबोद स्ट्रं जागोन बिनिखायनो जोङो खारनानै जोंनि देहाखौ जोङो जोबोर मोजाङै लाखिनो हायो जों बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो हायो खारनायानो मास्ट बि माने दिनैनि दिनाव खारनानै एक्सारसाइस खालामनो हायोब्ला जोबोर मोजां